हेलौ

नै ओरैनो दंलाबायो न'आवनो ओमफ्राय लोगो माबा देग्लाय मा बोथोरानो गोदाव सोराव माबोरै आबाद गायबावनांगौ देग्लाय माइ माइफ्रानो जानाय नंला माथो देग्लाय एकदम खालमासि रसा नांसिगोन बादिसो मोनबाय आङो लोगो माथो खोथियाबो दाबो गायनो मोना अखाबो गैया सानदुंफ्रानो ब्रेव ब्रेव मानसिखौबो फोथैसिगोन बायदिसो सानदुंफ्राबो औ औ ओमफ्राय मा मा गायदोंमोन जायखि जाया बोथोरा देग्लाय मा मा माइ गायबावनो थाय सानैजों आदि लानाय हायाव बिदिनो आंथ' रन्जित ओमफ्राय जोसा माइब्रा बेखौ गायनो सानदोंमोन ओमफ्राय नोंबोथ' नोंनिबो राय थानांगोन ना नोंबो बुंदो मा मा गायो अ जायो जायो दे बिगायाबो बुरजाखा जोंना खोथिया र' बे बोथोरखौ नायनोसै सान्नैसोबाव बोथोरानो अभार गाज्रि जाथारबायहाय जा देग्लाय जोबोद गाज्रि जाबाय देग्लाय बोथोरानो अखानि थाखायनो ओम आबादा जि मोजां जागौमोन अखा थायोबा अखानि थाखायनो मा खालामबावनोसो सानबाय मेसिनफोरसो दै दै होनांसिगोनदां लोगो

अ अ अ एकदमबारे जाल्ला जाबाय

अ बेनि उनावसो प्लेनिं खालामनांसिगोन जों नङाबा माबा मोनसे आखाइयाव लानांसिगोन नङाबा खालमासि जों रसा नांसिगोन माइरं मोनजायिनि थाखायनो

मा खालामदों

ए नै नै नै लोगो आंहा इमारजेनसि फन फैदों दस्रानि दोन्थ' दे